کپڑوں کے معاملے میں جیسے بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں اپنی اپنی ہاتھ سے کاری گری کی جاتی ہے کڑھائی جسے کڑھائی بولتے ہیں اس اعتبار سے اپنے اپنے پسند کے اوپر ہوتا ہے خاص طور پر کاٹن یا سوتی کپڑا جس کو ہم بولتے ہیں سوتی کپڑا زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں اس کپڑے میں اس کپڑے میں کمفرٹیبل زیادہ تر رہتا ہے اور آدمی کو باڈی کے اوپر سوستھ یہ رہتا ہے اسکن صحیح رہتا ہے کپڑے کا میں بہت سارے ایسے ہوتے دستکاری جو ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے اسے کڑھائی بھی بولتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اس سے ہم سبھوں کو پہننے میں اچھا بھی لگتا ہے اور خاص طور سے کوئی شادی بیاہ یا فنکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو دستکاری کی ہوئی کپڑے کو پہننا پسند کرتے ہیں جیسے شیروانی وغیرہ ہو گیا وہ سب چیز پہ بھی اور دولہے کا سہرا وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوا زیادہ طور کوئی فنکشن وغیرہ میں اس کپڑے کو ہی پسند کیا جاتا ہے خاص طور سے خاص طور سے اور اس کپڑے میں وہ کپڑا بہت اچھے اعتبار سے بہت بڑھیاں ہوتا ہے اور اس کپڑے کو ہم لوگ زادہ استعمال کرتے ہیں